مانسون کا موسم جون کے آخر سے شروع ہوتا ہے ستمبر تک چلتا ہے اس دور اس دور میں ہمارے علاقوں میں اچھیخاصی بارش ہوتی ہے کبھی کبھی تو کئی دنوں تک لگاتار بارش بارش کی ماترا ہر سال تھوڑی الگ ہوتی ہے لیکن اوسطاً مادھیم سے بارش بھاری بارش ہوتی ہے بارش کا ہماری زندگی پر بہت بہت گہرا اثر ہوتا ہے کھیتوں کو پانی ملتا ہے جس میں کھیتی اچھی ہوتی ہے اور سبزیاں اناج اور اناج آدی کی پیداوار بڑھاتی ہے اس سے کسانوں کی آمدنی بڑھتی ہے اور بازار میں کھانے پینے کی چیزیں سستی رہتی ہیں حالانکہ بہت زیادہ بارش ہونے پر دقتیں بھی ہوتی ہیں سڑکوں پر پانی بھر جاتا ہے ٹریفک جام لگ جاتا ہے بجلی چلی جاتی ہے اور کئی بار اسکول کالج بھی بند کرنے پڑتے ہیں غریب علاقوں میں تو نالیوں کا اوورفلو ہونا اور گھروں میں پانی گھس جانا عام بات ہے اس موسم میں ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے اور جس میں کپڑے دیر سے سوکھتے ہیں اور مچھر وغیرہ بھی بڑھ جاتے ہیں لیکن اس کے